मैं बता सकता हूँ कि पानी की आवश्यकता पूरे दिन में किन किन चीज़ों के लिए होती है पानी जीवन की मुख्य ज़रूरत है पानी के बिना हमारी दिनचर्या का कोई भी काम नहीं हो सकता है पानी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है क्यूँकि जल ही जीवन है पूरे दिन में हम सुबह ही उठते से हमें ब्रश के लिए ब्रश के लिए पानी की आवश्यकता होती है नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है फिर उसके बाद भोजन पकाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और दिन भर में हमारी सारी शारीरिक ज़रूरतों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती ही है पानी हर इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा होने से ही शरीर स्वस्थ होता है हम को प्रतिदिन प्रतिदिन तीन से चार लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए पीने के लिए और आदमी आज के समय में पानी को बहुत व्यर्थ कर रहा है जिससे हमारे लिए पीने के पानी की कमी हो सकती है